मुदा महोत्सव तऽ बहुत होइ छै उत्सवो बहुत होइ छै लेकिन सबसँ महत्वपूर्ण महोत्सव जे छै से उग्रतारा महोत्सव छै जहाँ तक बात रहलै अँ उत्सवके या पाबनिके तऽ ओकरा मधुश्रावणी जितिआ या सामा चकेवा कोनो अहम बेसी महत्व या कम महत्वके क्षेत्रमे बाँटि नहि कहि सकै छिए सब जे छै समान